मैने कुछ टाइम पहले मोहन इलेक्ट्रॉनिक से एक गीज़र लिया था अपने घर के बाथरूम के लिए और उन्होंने बोला था कि इसकी दो साल की वारंटी है तो इसको कुछ भी नहीं होगा पर ऐसा तो कुछ भी हुआ ही नहीं इतना ख़राब गीज़र वो उससे उसकी मशीन से गीज़र की मशीन से पानी टपकता है उसकी जो मशीन है वो बाहर से पूरा गर्म हो जाता था हम उसको टच नहीं कर सकते जब वो चालू रहता है और पानी भी रिसता है उससे कि और उससे क्या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के भी चाँसेज़ बढ़ जाते हैं कि शोर्ट शोर्ट सर्किट ना हो जाए और उस में पानी थोड़ा गर्म होता है थोड़ा पहले गरम होता है उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा आता है फिर थोड़ा गर्म आता है ऐसे कर के आता है और इतनी ठंडी में पानी को अच्छे से गर्म भी नहीं करता है हल्का सा कुनकुना कर के छोड़ देता है मेरे घर वाले भी मेरे को चिल्ला रहे कि कैसा गीज़र ले आए हो कि इतनी ठंडी में हम नहा भी नहीं पा रहें हैं गर्म पानी से अच्छे से तो मुझे ये गीज़र बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मैं इसको जल्दी से वापस करना चाहती हूँ